ریاست میں ہیل کیریئر کے لیے ناکافی فرنگ کے مسئلے کا حل متعدد اقدامات پر منحصر ہے یہ اقدامات نہ صرف وسائل کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کریں گے بلکہ عوام کو بہتر صحت کی سہولتیں بھی فراہم کریں گے نئی سرکاری ہسپتالوں کی تعمیر ایک اہم قدم ہے جو صحت کی خدمات کے معیار اور دستیابی کو بہتر بنا سکتا ہے نئے ہسپتالوں کے قیام سے صحت کے نظام پر بوجھ کم ہوگا اور مریضوں کو مزید سہولتیں میسر آئیں گی جدید ہسپتالوں میں بہتر سہولتیں جدید آلات اور تربیت یافتہ عملہ فراہم کیا جائے گا جو علاج کی کوالٹی میں بہتر لائے گا یہ اقدام خاص طور پر کم ترقی یافتہ اور دیہی علاقوں میں اہم ہے جہاں صحت کی بنیادی سہولتیں اکثر محدود ہوتی ہیں نئے ہسپتالوں کی تعمیر نہ صرف عوام کی صحت دیکھ بھال میں اضافہ کرے گی بلکہ مقامی اقتصادی ترقی کو بھی فروغ دے گی دیہی اور شہری علاقوں میں میڈیکل کیمپ اسکیمیں صحت کی خدمات تک رسائی کو بڑھا سکتی ہیں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں مستقل صحت کی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں میڈیکل کیمپوں کے ذریعے مفت یا کم قیمت پر بنیادی صحت کی خدمات فراہم کی جا سکتی ہیں جیسے کہ طبی معائنہ ویکسینیشن اور بنیاد بنیادی علاج یہ کیمپ دور دراز علاقوں میں بھی لگائے جا سکتے ہیں جہاں لوگوں کو صحت کی خدمات تک پہنچنے میں مشکلات پیش آتی ہیں میڈیکل کیمپ اسکیمیں عوامی آگاہی بڑھانے بیماریوں کی بروقت تشخیص کرنے اور ابتدائی علاج فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں سرکاری بیمہ اسکیموں میں مزید سنگین بیماریوں کو شامل کرنے سے لوگوں کو مالی مالی مدد فراہم کی جا سکتی ہے جو سنگین بیماریوں کے علاج کے اخراجات برداشت کرنے میں مددگار ہوگی اس سے نچلے اور متوسط طبقے کے لوگوں کو خاص طور پر فائدہ پہنچے گا جو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں سرکاری بیمہ اسکیموں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ زیادہ بیماریوں اور علاج کی اقسام کو کوریج فراہم کر سکے جیسے کہ کینسر دل کی بیماریوں اور دیگر مہلک بیماریوں کے علاج شامل کئے جائیں عوام میں صحت کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے تعلیمی مہمیں چلائی جا سکتی ہیں صحت کے تعلیم کے ذریعے لوگوں کو بیماریوں کی علامات علاج کے طریقے اور صحتمند طرز زندگی کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے یہ اقدامات بیماریوں کی روک تھام اور ابتدائی تشخیص میں مدد فراہم کریں گی جس سے صحت کی سہولتوں پر بوجھ کم ہوگا سرکاری اور غیرسرکاری وسائل کی بہتری بہتر تقسیم اور انتظام سے بھی فنڈنگ کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ صحت کے بجٹ کو ترجیحی بنیادوں پر مختص کرے اور موجودہ وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنائیں یہ تمام اقدامات مل کر صحت کے نظام کو مضبوط کریں گے عوام کو بہتر صحت کی خدمات فراہم کریں گے اور فنڈنگ کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کریں گے